मुखिया जी रहथिन तऽ हमरा सबके बहुत बनेलखिन रोड बनेलखिन रोड नहि रहै रोड बना देलखिन सरपञ्च वार्ड नंबर बहुत चीज बना देलखिन राशनकार्ड बना देलखिन वृद्धा पेंशन बना देलखिन गैस सिलिंडरके खोजी करै छथिन जिनका बी पी एल छन हुनका गैस सिलिंडर सरकारीमे देलखिन हमरा सबके आई पी एल छै तऽ हमरा सबके नहि देलखिन हुनका सबके बहुत चीज देलखिन जकरा बी पी एल छै तकरा बहुत चीज देलखिन जकरा बी पी एल नहि छै तकरा नहि देलखिन हमरा सबके तऽ सरकारी प्राइवेटसँ हमसब सिलिंडर लेने छी मुखिया वार्ड नंबर सरपञ्च सब बहुत हमरा सबके सेवामे छथिन बहुत करै छथिन तकरा बादसँ सबचीज कऽ रहल छथिन हमरा सबके रोड वोट सबचीज देलखिन हमसब वोट दै छियनि जते जहाँ धरि पार लगै तहाँ धरि हमसब जे छै से हम दै छियनि वोट हुनका सबके सेवामे हमहूँ सब लागल रहै छियै हमरा सेवामे ओ छथि लागल तऽ हमहूँ हुनका सेवामे रहै छियनि लागल बाबू भैया सब रहै छथिन सब आदमी सब मिलिकऽ मिलीजूली सरकार बनल छथिन सब चलै छै अपना सबके सब देखल जाइ छै हमरा सबके भाय बन्धू जते छै चारि पाँच वार्ड नंबर छी सात सात वार्ड नंबर छी हमसब सातो वार्ड नंबरमे हमरा सबके बहुत देख रहल छथि सब सरपञ्च मुखिया वार्ड नंबर सब चीज देखै छथि हमरा सबके बहुत सुन्दरसँ देख रहल छथि जेना जे होइ छनि से सबचीज हमरा सबके करै छथि